جی ہاں مجھے صبح کے وقت دوڑنا خوب اچھا لگتا ہے میں روزانہ صبح کے وقت تقریباً سات کلو میٹر دوڑتا ہوں اور میں اور میں دوڑنے میں دو گھنٹے صرف کرتا ہوں اور مجھے روزانہ دوڑنے کے لیے یہ چیز ابھارتی ہے کہ میرے بدن میں اور خاص طور پر میرے پاؤں میں سستی محسوس ہوتی ہے پہلے مجھے چلنا بھی دشوار ہوتا تھا جس سے میں جلدی تھک جاتا تھک جایا کرتا تھا لیکن جب سے میں نے اس چیز کی شروعات کی ہے یہ سب تھکان صحت میری بہت اچھی رہنے لگی ہے میں اور لوگوں کو بھی اس چیز کا مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہر وہ شخص روزانہ دوڑنے کی ورزش کیا کریں اس سے ہماری صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے